گوتم بدھ نگر ضلع میں مکھیا کرشی اتپاد جیسے کہ رائی مٹر باندھ ہے رائی کا وہاں پہ سب سے زیادہ مطلب وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے آس پاس کے سب سے زیادہ علاقوں میں رائی وہاں پر زیادہ اس کی کھیتی ہوتی ہے مٹر کی بھی کھیتی وہاں پہ سب سے زیادہ ہوتی ہے مٹر وہاں پہ سب سے زیادہ اگائی جاتی ہے اور باندھ باندھ کی بھی کھیتی بھی وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دیش میں سب سے زیادہ باندھ وہیں پر اگائی جاتی ہے گوتم بدھ نگر میں اور گوتم دھ نگر کرشی پدھتیوں میں فصلیں فصل دن سینچائی کھیتی باڑی ہوتی ہے جب میں وہاں گئی تھی تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پہ مطلب کہتے ہیں نہ پشودن بہت ہوتا ہے تو وہاں پہ پشوؤں کو بہت مطلب پالا جاتا ہے جیسے گائے بھینس یہ سب بھیڑ بکری یہ سب وہ لوگ مطلب بہت زیادہ پالتے ہیں وہاں پہ کھیتی باڑی توہے ہی اچھی اور وہاں پہ وہ اسی سے پیسہ کماتے ہیں اور مطلب بھینس پال کے گائے پال کے بکری پال کے تو وہاں پر نہ یہ سب چیز کا مطلب بہت زیادہ یہ ہے فصلیں تو ہوتی ہے وہاں پہ لیکن پشوؤں کو بھی بہت ان لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ان کا گھر پہ نا روزی روٹی نہ اسی سے چلتی ہے